जो ड्राइंग ऐ ओह् जेह्की ड्राइंग दी गल्ल ऐ ओह् एह् ऐ ओह् मिगी बड़ा पसंद ऐ जेह्का ड्राइंग करना जो बी चीज ऐ उसी बनाने दा कम्म ओ बड़ा शौक ऐ में कोई बी चीज दिक्खनी आं ते उसी में सोचनी आं कि इसी में अपने कैनवस उप्पर तुआरां मतलब कि में उसी बनांऽ अपने हत्थें कन्नै बनांऽ अगर में कोई चिड़ी दिक्खां कि ओह् चिड़ी उड्डरा दी होऐ कोई रंग बिरंगी चिड़ी होऐ ते मिगी उसी बनाने दा बड़ा मन करदा बड़े सारे बच्चे होंदे जां बड़े सारे लोक आक्खी सकने आं कि जि'नेंगी ड्राइंग करने दा बड़ा शौक होंदा की ओह् कोई बी चीज दिखदे ते उं'दा मन करदा कि अस बी इसी बनाचै अस बी न्हाड़े च रंग भरचै ते बड़े सारे जेह्के लोक होंदे उ'नें गी लगदा कि अस इसी चीज गी करी सकने आं ते बड़े सारे लोक जेह्के कोशिश बी करदे कि अस बी इस पासै जाह्चै ते अस बी इस चीज गी करचै लेकिन होंदा कि केह् परेशानी मतलब की इ'यां अस स्टार्ट करी सकने केईं लोक होंदा की पता निं होंदा की अस कि'यां शुरू करचै जां कि'यां नेईं करचै बस उं'दे एह् होंदा कि अस कि असें बी करनी किश बच्चे ऐसे होंदे कि जेह्के सोचदे कि एह् ड्राइंग असें करनी ते ड्राइंग करना कोई इन्ना जादा मुश्कल बी निं होंदा की ड्राइंग करना कोई बड़ा बड्डा हौवा होई गेआ ते ऐसी कोई गल्ल निं ऐ ते ओह्दे बास्तै इ'यै कि तुस जो बी चीज तुसें बनानी होग ते ओह् तुं'दे दमाग बिच होनी चाहिदी कि तुसें केह् बनानी इक चीज होंदी कि कि ड्राइंग बिच अस दिक्खने आं कि बड़े सारे लोक होंदे जां बच्चे खास करियै गलती ते बच्चे गै करदे कि बच्चे कोई बी चीज बनांदे ते ओह्दे बिच इ'यां जि'यां कुसै कोई लाईन बनानी होऐ रोड़ बनाना होऐ ते ओह् केह् करदे स्केल होंदा जेह्का फुट्ट नुहाड़ा यूज़ करदे ते उसी लेइयै अस जेह्का बनाचै लेकिन एह् चीज निं होनी चाहिदी लेकिन अगर तुस ड्राइंग करा दे मतलब कि ड्रा करना कुसै चीज़ गी बनाना ऐ ते रोड़ गी तुस अगर तुसें रोड़ ई बनाना ऐ तुसें कोई दिवार बनानी तां ओह् बिलकुल सिद्धी निं होनी तुसें अपने हत्थें कन्नै जेह्का एह् कलर लेइयै इक जेह्की पैंसिल होंदी उसी लेइयै तुस अपने रहाम कन्नै जेल्लै उस चीज गी पागेओ ते ओह् अपने आप जेल्लै तुं'दी कोई चीज बनियै त्यार होवो उसने अपने आप इक शेप लेई लैनी तुसें उसी चीज़ गी कोई जादा मशक्कत करने दी कोई जरूरत गै निं पौनी क्योंकि जेल्लै तुसें रहाम कन्नै अपने हत्थें कन्नै बिना कोई स्केल दे यूज़ करा दे ओ की अगर तुसें कोई लाईन लानी नुहाड़े गितै बी स्केल यूज़ करदे ते भी तुस ओह् ड्राइंग निं करा दे ओ की ओह् भी तुस कोई चीज पाने दी कोशिश निं करा दे ओ ते इक होर जेह्की चीज दिक्खी की बच्चे केह् करदे अगर उ'नें कोई रोड़ बनाया इ'या गल्ल करने आं कोई रोड़ बनाया कोई बूह्टा बनाया जां कुसै बी चीज़ दी कोई ड्राइंग कराई तां उत्थै लिखी ओड़दे कि एह् रोड़ ऐ क्योंकि लिखना निं ऐ असें ड्राइंग बनाना ते ड्रा करना उस चीज़ गी ते लिखना ओह्दा कि ओह् गलत निं होना चाहिदा तुसें केह् करना अगर कोई चीज बना दी ते तुसें इस तरह बनाना की उसदे बिच इस तरह दा होना चाहिदा कि ओह् जेल्लै उसी कोई बना दिक्खे ते उसदे दमाग बिच एह् चीज जा उसदे दमाग बिच एह् चीज लग्गै कि हां एह् चीज उ'ऐ बनी दी नां कि तुसें लिखियै दस्सना कि एह् चीज ओह् चीज ऐ ते एह् जेह्का लिखना होंदा ओह् पोस्टर मेकिंग बिच आई जंदा ड्राइंग ते पोस्टर मेकिंग बिच इक फर्क होंदा ते ड्राइंग बिच होंदा कि अस चीज़ां बनाइयै अपने हत्थें जेह्की चीज बनाइयै दर्शाने आं कि एह् चीज इ'यां ऐ लेकिन पोस्टर बिच अस लिखने आं लिखियै पोस्टर बनाने आं कि नेईं ओह्दे ओह्दे बाद इयै एह् चीज़ होंदी कि जेह्की ड्राइंग होंदी उसी कदें लिखना निं ऐ तुस कुसै बी चीज गी नुहाड़े बिच लिखियै मत दस्सो कि एह् चीज ओह् ऐ घर ऐ जां उत्थै हाऊस लिखी ओड़ेआ जां इत्थै रोड़ ऐ दिवार ऐ कोई बादल बनाये दा ते उत्थै बादलें बिच लिखी ओड़ेआ कि एह् बादल न ते ओह् ड्राइंग निं ऐ ते भी उस ड्राइंग दा मतलब खत्म होइया अगर तुसें उस चीज़ गी बनाना शुरू करी ओड़ो लिखना शुरू करी ओड़ो मगर कोई बी चीज होंदी उसी अपने हत्थें कन्नै बनाना की बनाये गै ते भी पता चलै की एह् ड्राइंग कीती दी ऐ ते इस इ'यै होंदा ते ओह्दे बाद होंदा कि तुस कोई बी चीज़ दिखदे ओ ते ड्राइंग बिच इ'यै होई सकदा कि तुस इ'यां करी सकदे ओ ते रेही गल्ल बाकी की ते जैदातर जेह्का होंदा फुट्टा नुपहाड़ा यूज़ घट्ट करना चाहिदा बड़े सारे कलर्स होंदे ड्राइंग करने ताहीं ड्राइंग करने दियां पैंसिलां अलग होंदियां जेह्के लोग स्कैच बनांदे ते ओह्दे आस्तै पैंसिलां अलग होंदियां अलग अलग पैंसिलां होंदियां जैदा डार्क निं होई जां कोई जैदा ते लाईट लाईट पतली उस स्हाबै दी जेह्कियां पैंसिलां होंदियां जेह्के कलर्स होंदे ड्राइंग करने दे कलर्स किस्मां दे कलर्स चले दे कोई पैंसिल कलर होई गेआ पैंसिल घड़ियै कलर करना जि'यां कोई होर कलर स्कैच कलर होई गेआ पानी स्कैच कलर होई गे वॉटर होई गे जेह्ड़े पानी कन्नै चलांदे बड़े सारे कलर्स हैन तुस उं'दा यूज़ करियै तुस अच्छी तुस किश बी बनाना चाह्ंदे ओ कोई बी चीज़ तुस दिखदे कि अ'ऊं इसी बनांऽ बनाने दी कोशिश जां थुआढ़े दमाग च एह् ख्याल औंदे न कोई ख्याल तुं'दे दमाग बिच ऐ कि में इसी तरह् बनांऽ कि इस तरह कन्नै बनांऽ इस तरह बनांऽ कि इन्ना स्हेई लग्गना किश बी होई सकदा कि जो कोई दमाग बिच कोई चीज ऐ ना तुस उसी बनाना चाह् दे ओ ते ओह् बनाने कन्नै जेह्की ऐ तुं'दी सोचने दी शक्ति बधदी ते भी तुस इक चीज दी सोचदे ओ ते भी तुस सोचदे ओ कि में दूई चीज बी बनांऽ ते इस तरह् केह् होंदा कि इक सिलसिला जेह्का चलदा रौंह्दा कि कोई चीज तुस बना दे ते उसी तुसें बनाया इक बारी बनाया इन्नी शैल नेईं बनी तुसेंगी लगदा कि इन्नी शैल नेईं बनी भी थोह्ड़ी होर कोशिश करदा कि नेईं ते अगर तुसें कोई चीज दिक्खी दी कि इ'यां निं इ'यां ऐ ते इक बारी बनाई ते ओह् उस स्हाबै दी नेईं बनी ते दुऐ बारी तुस भी कोशिश करी सकदे कि उस चीज गी में दोबारा बनांऽ इक बारी निं बनग दौ बारी निं बनग तीन बारी निं बनग ते चौथी बारी बनग गै बनग तुस इक बारी उस चीज बिच जेल्लै बनाने गी हत्थ पाई ओड़गे ओ ते हत्थ पाई ओड़गे कि असें इस चीज गी हत्थ पाना ऐ ते भी ओह् चीज बनियै गै रौंह्दी ऐसी कोई बी चीज नेईं जिसी तुस बनाई निं सकदे ते सगुआं तुस एह्बी करी सकदे की अगर तुसें कोई चीज बनाई ओह् जिस तरह सोचेआ ते ओह् उस तरह मेल नेईं खा दी ते कोई नमीं चीज बनी जानी क्योंकि की कोई बी चीज बेकार चीज निं बनदी ड्राइंग बिच एह् होंदा कि कोई बी चीज़ बेकार निं होंदी तुस कोई रंग कुतै बी भरगेओ कोई बी रंग कुसै बी जेह्का कोरा पन्ना होंदा चि्ट्टा सफेद पन्ना होंदा अगर तुस नुहाड़े पर कोई बी कुसै बी शेप बिच आकार बिच कुसै बी स्हाबै दा उसी लागेओ ते उसी लास्ट बिच जेह्की चीज बनी जानी ते ओह् तुसें जेह्का नतीजा होना उसी दिक्खियै तुसेंगी बड़ी खुशी होनी क्योंकि तुसें जेह्का चिट्टा पेज हा उसी जेल्लै तुस रंगीन करो किश ना किश बनी गै जाना किश बी बनी जा ते ओह् जेह्की पेंटिंग होंदी ओह् अच्छी लगदी ते ऐसा निं ऐ की में इक बारी कोई चीज बनाई ओह् ते मेरे कशा नेईं बनी ते इन्नी शैल नेईं बनी ते तां फिर कोई बी चीज कोई बी चीज बनाई सकदे अपने कशा कोई बी चीज बनागेओ ते तुस ओह् शैल गै लभनी गलत नेईं लभनी तुस आक्खो की ओह् तुं'दा मन भज्जी जा कि में इक बारी नाई इन्नी शैल नेईं बनी ते तुसें मेरी तारीफ नेईं कीती ते कोई तारीफ करने दा मोहताज निं होंदा ते तुसें अपनी चीज जेह्की ऐ ओह् आपूं बनानी ते होर प्रैक्टिस करदे रौह्ना कि ओह् प्रैक्टिस करदे रौह्ना कि ओह् बनदी र'वै ते ओह्दे च